म्हजो सगल्यांवन यादसीक बायकींग अनुभव म्हणल्यार मडगांव सावन पणजी वचपाचो आमी सुमार दोनशीं बायकींग चलोवपी मनशां मडगांवच्या वाठारांतल्यान पणजे वचपाक भायर सरलीं जवळ जवळ आमकां दोन वरां मडगांव थावन पणजे पावपाक लागलीं वाटेरचो वाठार इतलो खुशालकायेचो आनी अणभवाचो आसलो कित्याक आमकां जायतीं मनशां नवीं नवीं आमकां एक करून आमची अस्मिताय मडगांव सावन पणजे वचपाक आमकां पळोवपाक मेळ्ळी तशेंच आमकां न्यूव सोयरीगत करपाक मेळ्ळें कित्याक दुसरी दुसरी वाठारांतलीं मनशां थंय हाजीर आसलीं पण पळोवपाक गेल्यार एक एक मनीस आपणाच हातींतल्यान गुल्ल जावन हो वाठार चलपाक लागलीं आनी आपूण इनाम जिकोवपाक तांचो प्रयत्न आसलो